हांव रमेश वेळीप हांव लोलयेतल्यान उलेयतां फाटले बरेच दीस जाले सगळे कडेन कोवीड जाल्ले आसा वचत थंय कोविडाचे पेशंट मेळटा कोवीड खुबूच वाडिल्ल वाडिल्ले आसा काल म्हाका मडगांव वचपाक जाय म्हुणून हांवें भाड्याची गाडी मागयल्ली बसीन वचप म्हळ्यार हें खूब जिवाक त्रास देखून हांवें भाड्याची गाडी सांगिल्ली आनी तेन्ना ती गाडी दारांत पावली तेन्ना गाडयेचे गाडी पळेले नंतर म्हाका खूब घाण दिसली तशेंच ड्रायवराक पळेत जाल्यार ड्रायवर मास्क घाल्लो नाशिल्लो आनी हाताक हॅण्ड ग्लाव नाशिल्ले कितलेशे पॅशेंजर गाडयेन भोव भोंवतात देखून ड्रायवरान मास्क आनी हॅण्ड ग्लावज घालपाक जाय देखून हांव तुमच्या लागीं मागतां की तुमी तांकां कम्पलसरी मास्क आनी हॅण्ड ग्लावज गा वापरपाक सांगचें